हलो भैया नमस्ते भैया हमें पेन्टिंग करवाना है दो रूम हैं तो कितने पैसे लगेंगे हाँ अच्छा और मज़दूर हैं हमें मतलब ह्म्म अच्छा कौन सा कलर भैया अच्छा लगेगा हमारे घर पे आप भी बता दें और चूना करने से कितना पैसा लोगे हाँ अच्छा ह्म्म अच्छा सफ़ेद अच्छा लगेगा भैया हाँ वही फिर कर दीजिए अच्छा प् पैसे कितने लोगे सात सौ अच्छा सब कुछ कम नहीं है सात सौ कितने से कितने कितने टाइम में आओगे ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म

चार पाँच कमरा हैं एक तो हाॅल है पूरा पेन्ट करना अच्छा तो कितने पैसा तब नमस्ते भैया ठीक है नमस्ते